गोलोम बोथोराव जोबथा गरम जायो गरम जानानै जि थानो हायै जायो गोलोम गरम मोननायजोंनो खामखावनाय बायदि मोदोमखौनो खामनाय बायदि मोनो आरो बिफांफ्राबो खामस्रेमनाय बायदि जायो देहाफ्राबो जोबथा गरम जायो गरम जानानै थानो हाया लाइक गोजां बोथोरावबो इदिनो जि गोजांनायजोंनो सुखो जोबो आथिं आखाइ बिसिनाफ्राबो गुसु बायदिसिना जाजोबो इदिनो गांब्रै गांबा खमबल जोमबाबो थोआ सुइटार गानबाबो थोआ बिदिनो गोजांनायजोंनो गोजांनायजों आथिं आखाइ सुखो जोबो मुजा बायदिसिना जुथा बायदिसिना गानफबलाबो आथिं आखाइयानो सुखो जोबो आमफ्राय गोजां बोथोराव जोबथा गोजाङो गरम बोथोरावबो बिदिनो गोलोमनायजोंनो थानो हाया माइ बायदिसिना गायब्लाबो गावखौनो खामख्रेब जोबनाय मोनो मोदोम आखाइ बायदिसिना खामख्रेब जोबनाय मोनो मोदोमफ्रा खामजोबनायजोंनो गोसोम गोफा जाजोबोमोन गासैबो बिदिनो गरम जानानै गोलोमनायजों थानो हाया इदिनो माइ बायदिसिना आबाद खिथि मावब्लाबो गरम मोननायजोंनो मावनो हाया गरम जानानै बिदिनो न' सिङाव थाब्लाबो फांखा होनानै थाब्लाबो थानोनो हाया बिदिनो आरो दैलांआवबो दै देरनानै दै देरब्लाबो इदिनो जि न'फोरा लोमहां लोमहां जायो आरो बायदिसिना जिब जुनारफ्राबो बुखार लाङो इदिनो गारि गुरि सालायनो हाया जायो मानसिफोरनि न'फ्रा लोमहां लोमहां जायो लोमनानै इदिनो फायखायना सायखाना गासैबो फारफ्रोमनिफ्राय इदिनो लुसोमजोबनानै इदिनो लोमहां लोमहां जाजोबो इदिनो बाहेराफ्रावबो ओंखारनो हाया हाया जायो फुख्रियाव ना दोनलाबो नाफोरा गलां जोबो दै देरब्ला दै देरनानै गोबां इदिनो दै बानाजों बुखार लांहां लांहां जायो अरदाबाव ओंखाम संलाबो अरदाबावबो संनो हाया जायो ओंखायनो जोबोद खस्थ' जायो दैज्लाङाव दै बाना जाब्लाबो दै देरलाबो गोबांथार प्रब्लेम जायो ओंखायनो दैबाना जानो नाङा गोजां बोथोराबो गोबांथार गोजांनायजोंनो थानो हाया जायो गरम बोथोर फैब्लाबो गरमावबो थानो हाया हाया गावखौनो थानो हाया जायो बिदिनो खामख्रेमनाय बायदि मोनो बिफां लाइफांफ्राबो खामस्रेम जोबो खामस्रेमनानै